हाँ मेरे घर में शौचालय है अब उसी का सब उपयोग भी करते हैं सारी महिलाएँ उसी में जाती हैं शौचालय ना होने से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है अब शौचालय होने से बीमारियों में कमी पाई गई है अब तो सब के घर ही शौचालय हो गया है कुछ अपने से बनाए हैं कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है जो कि कुछ पुरस्कृत राशि दिए हैं और उससे सभी लोग अपने घर में शौचालय बनवा लिए हैं जो कि उसी का उपयोग भी करते हैं जिससे बाहर बहुत कम गंदगी हो गई है और इससे बीमारी बहुत कम हुई है